हाँ हमने बचपन में कई बार अपने त्यौहारों या धार्मिक अवसरों के लिए देवताओं की मूर्तियाँ बनाई हैं एक बार मैं जब लगभग पन्द्रह साल की थी तब मेरे मन में यह आया कि मैं गणपति पूजा के लिए गणपति जी की छोटी सी मूर्ति बनाऊं फिर क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं थी इसलिए मुझसे मूर्ति बहुत अच्छी तो नहीं बन पाई लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की और मैंने उस काम को पूरा भी किया और यह अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा इससे मुझे कई नई चीज़ें सीखने को भी मिलीं